रियासी डिस्ट्रिक बिच बड़े सारे लोकें बड़े सारे मलतब कि ओह् फेस करने पौंदे चैलेंजेस चैलेंजेज बगैरा जि'यां शोशल स्पोर्ट दे बारे जि'यां दिक्खेआ जा ते कटरा कोला लेइयै रियासी धोड़ी जेह्ड़ी शिड़क ऐ बड़ी ही ज्यादा खराब ऐ ते बड़ी गै बड़ी गै बुरी हालत ऐ सिर्फ धूड़ ही धूड़ अगर कुसै स्कूटी उप्पर जाना होऐ ते उदी ते बुरी हालत होई जाए ते शड़क दा ते बिल्कुल ही उत्थै बुरा हाल ऐ हैल्थ दा दिक्खेआ जा हैल्थ केयर दा ते हुन ते उत्थै इयां दिक्खेआ जा ते कोई बड़ा बड्डा हास्पिटल निं ऐ रियासी बट अगर कुसै निक्की मोट्टी किश प्राब्लम आवा दी ऐ ते ओह् जाई सकदा हास्पिटल इ'यां चैक अप करवाई सकदा कि उसी के होआ दा बट अगर कुसै ज्यादा गै किश होई दा ज्यादा गै कोई सीरियस ऐ ते फिर उसी जम्मू रैफर करूड़दे बाकी दिक्खेआ जा ते उत्थै बड़े बड्डे बड्डे इलाज निं ऐ न ते बस इ'यै कि किश उत्थां दे जेह्ड़े जंगस्टरस बगैरा न उ'नें अपने घर गै होंदा छुड़ना पौंदा नौकरियां बगैरा उप्पर जाना होऐ जेह्दे कारण उं'दे जेह्ड़े पेरेंट्स होंदे ते उ'नेई ओह् उ'ने छुड़ना पौंदा बट के करना कम्म बी ते जरुरी ऐ करना इस्सै लेई ओह् होंदा कि बस केईं के करदे कि ब्याह करियै अगर उ'नै ब्याह करी लैंदे ते एह् ऐ कि लाड़ी जेह्ड़ी उंदी ऐ ओह् घर रौंह्दी जेह्दे कारण ओ ओह्दे उंदे मां बब्ब दी जेह्ड़ी ऐ ओह् देखभाल करी सकै ते एह् बी इक ओह् ऐ कि जेह्दे कारण ओह् जाकते दी फैमली दी ओह् ऐ रिस्पांसिबिलिटी लैंदी ऐ कि हां नेईं में इं'दी देखभाल करनी ऐ ते ऐसा नेईं ऐ कि बड़े सारे हैन चैलेंजेस जेह्ड़े फेस करने पौंदे बाकी एह् ऐ कि बड़ा बड्डा हास्पिटल नेईं ऐ उत्थै बाकी निक्का मुट्टा अगर कुसै किश होआ दा ते फ्ही ओह् उत्थै जाइयै चैक करवाई सकदा ऐ इ'यां नार्मल हास्पिटल जाइयै